हेल्ल' आङो महनपुरनिफ्राय बुंदोंमोन हागोना हाज'वारि नोंथांनिफ्राय आं मोननैसो बिजाबनि गोनां जादोंमोन अ आच्चा आच्चा ओरै बिजाबा एकेबारे आंनाव बिराद माने माहाजोन जानो गोसो दं नालाय ओंखायनो आंनो बे मोनसे ग्रेट बुक होननाय मोनसे दङ बेनि नामआ जाहैबाय मा रिच डेड आरो पुवर डेड औ नांगौमोन आंनो बेनि अनगायै औ आच्चा आच्चा औ औ बेसेबांसो बेनि बेसेना

आच्चा आच्चा

बेनिफ्राय अ अ थिगानो दङ आरो गांसे नांबावगोन आरो नोंथां बेनि नामआ जाहैबाय मा पावार अफ बेड हेबिट औ औ औ औ बेनि लिरगिरिया जन रिचार्ड आंनि इसे बावबायलै बिनि नामखौ नायफिननांसिगोन लिरगिरिनि नामखौ औ औ बिजाबनि नामआ जाहैबाय मा गांनै गांनै

रिच डेड पुवर डेड आरो बेनिफ्राय पावार अफ बेड हेबिट

अ बेनिफ्राय बेसे गोबाव नांगोन नोंथां बेखौ मोननो थाखाय

आच्चा आच्चा होनबा देह गोजोननाय थाबाय